बात की जाए सांसद सरपंच की तो हमारे इस ज़िले के सांसद बहुतय अच्छे और नेक हैं कभी कोई ज़रूरी किसी टाइम पर चाहे वह गाँव हो प्रखंड हो ज़िला हो कस्बा हो जहाँ बुलाए वही पर आते हैं हमारे ज़िले के सांसद जी और इसके बारे में कभी बात किए भी हैं तो बहुत अच्छे तरीक़े से सबके साथ अच्छे बीहेव से आते हैं और इसके बाद अपनी गाँव की रौड के बारे में बात किए भी थे तो यह गाँव की रोड को भी बनवाया हर गाँव में लाइट भी लगवाए हैं हर जगह पहले हम लोग को रात में अंधेरे का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अभी उजाले में हम लोग चलते हैं बिजली के बारे में भी बात किए थे इन सांसदों से तो इन सांसद ने हमारे गाँव में प्रखंड में भी हर जगह अपना अपना यह लगवाया बिजली ताकि सब के बारे में अच्छे से काम करवा दिए हैं तो फिर हम लोग गाँव के सरपंच से भी बात करते हैं तो जो सरपंच लीजिए जो सबसे अच्छे फैसले सुनाते हैं कभी किसी के साथ कोई कोई भी किसी तरह का जो है जो किसी तरह से सबका अच्छे तरीक़े से बात करते हैं सबका अच्छा फैसला सुनाते हैं गाँव में किसी लड़ाई झगड़े हो जाए तो उसके बारे में बात करते हैं तो इस सबसे अच्छे तरीक़े से बात करके अपना सल्यूसन वहाँ पर जाने थाने पुलिस का ज़रूरी नहीं है यही पर काम ख़त्म करवा देते हैं तभी हम लोग जब विधायक विधायक जी भी विधायक जी भी बहुत अच्छे तरीक़े से बीहेव करते हैं हम लोग के साथ अपने इस ज़िले प्रखंड के विधायक जो भी आते हैं हर गाँव में सबसे मिल जुलकर जाते हैं कोई किसी तरह से ग़लत व्यवहार से बात नहीं करते सबसे मिल जुलकर जाते हैं और अब की बार जो हैं हमारे सांसद जी जो बने हैं वह भी बहुत अच्छे हैं यहाँ भी सब पढ़ आज से ठीक दस रोज़ पहले आए और बात करके गए यहाँ से तो हम लोग भी उनसे मिले अपने फिर यहाँ पर लाइट के बारे में कुछ लाइट गाँव की ख़राब हो गए थी तो उसके बारे में बताए तो बोला भाई ठीक है कम से कम हम लोगों को पन्द्रह दिन समय चाहिए अभी वहाँ पर भेजेंगे आदमी आएँगे वहाँ पर आकर फिर जो है अपना काम करवा कर चले जाएँगे और अभी सांसद जी जो हमारे इस क्षेत्र के बने हैं नए

जो है अपना कुछ योगदान सही करते थे कुछ जहाँ पर दस रुपए ख़र्च होना है वहाँ पर सात रुपए ही करवाएंगे इस तरीक़े का हमारे गाँव का संसद जी जो हैं वे अपना योगदान करवाते हैं और अभी इस तरह से से सब के अच्छे तरीक़े से बात करते हैं